ہماری پیاری دلی بلکہ جان سے پیاری دلی کی تاریخ اتنی دلچسپ ہے اور اتنی یادگار ہے کہ ہر شخص اسے پڑھ کر اور سن کر کبھی آبدیدہ ہو جاتا ہے تو کبھی فخر سے سر اونچا کر لیتا ہے یہ دلی جو کئی بار اجڑی پھر بنی اور پھر اجڑی اور پھر بن سنور کر آباد و تیار ہوئی ہے اسی لیے ہماری دلی کی تاریخ لا زوال اور بہت اہمیتوں کی حامل ہے بادشاہوں کی آماجگاہ تعمیرات اور تاریخی مقامات کی کثرت نے ہم کو ہندوستان کے دیگر شہروں میں مختار کر رکھا ہے دلی کی تاریخ کو تشکیل دینے میں فن تعمیر اور آرٹ اور یہاں کی خوبصورت سر چڑھ کر بولنے والی جادوئی اردو زبان نے اہم اور نمایاں رول ادا کیا ہے ان تمام چیزوں نے یہاں کے ثقافتی ورثے کو بنانے اس کی تشکیل و تعمیر اور اس کو ایک خوبصورت لازوال وہ یادگار ورثے کے طور پر پیش کرنے میں ایک طویل عرصے پر محیط اپنی قربانیاں پیش کی ہیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں فن تعمیر میں لال قلعہ جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کیا جامع مسجد جس کو اسی مغل بادشاہ نے شاہ جہاں نے بنوایا اور ایسی خوبصورت تاریخی مسجد بنوائی کہ آج چھ سات سو سال گزرنے کے بعد اس کا سر فن تعمیر کے میدان میں بلند و نمایاں ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی تعمیرات ایسے ہیں جنہوں نے دلی کی تاریخ کو تشکیل دینے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے